जी जी अहाँके मशरूम के खेती के लेल जानकारी चाही तऽ अहाँके सबसे पहिले भूसा के व्यवस्था करै के होत भूसा के व्यवस्था कयला के बाद अहाँ भूसा के ऊबालै के परत ठीक भूसा ऊबालला के बाद अहाँ की करब की तऽ सबसे पतला टब लगाबै के ठीक ओकराबाद मशरूम के बीज रखै के अछि ठीक न आ फिर ओकरा ऊपर भूसा टब लगाबै के अछि हँ फेर भूसा के टब मे मशरूम बीज डालै के है हँ ईहे प्रक्रिया मतलब मोटा भूसा के टब बनै तकले करै के अइ ठीक एकराबाद कुछ दिन हँ एकराबाद ओ बीज अंकुरण होके मशरूम बनि जेतै ठीक न एकरा समय समय से मतलब की पानी के छिड़काव फुहारा के द्वारा फुहारा के अथि से देबे के है ठीक एकराबाद अहाँ की करबै की छोर देबै कनिका लम्बा समय तक ले जेकराबाद ओ मशरूम अंकुरित होला के बाद ओहि के बाद ओ तैयारी हो जाएत ठीक एकरासे एकरासे और कोइ जानकारी चाहै छी एकरा बारे मे मशरूम से ई फायदा होइ छै की मतलब अहाँ एकर मतलब की एकर सब्जी बनै छै एकर सब्जी अहाँ खाएब तऽ प्रोटीन मिलत तागत मिलत और स्वास्थ रखे मे अहाँके सहायता करत मशरूम के बचाबय के लेल मतलब की ओहिमे मतलब ओ मशरूम के ऊपर न ओकरा साइड मे कीटनाशक के छिड़काव अहाँके करै के परत आ जाहिसेकी कीड़ा मकोड़ा वहाँ पे न जाइ बच्चा सब ऊखाड़ पुखार न पाइ ई सबसे अहाँके सुरक्षा करै के परत और ई अच्छा भाव मे बाजार मे बिक जाइ छै

एकरा पानी सँ बचाव के लेल मतलब की ऊपर मे जाहिसे मे ऊघार टाइप के बना देब अहाँ समझली जेकरा कारन की खराब पानी ख़राब धूल कण मशरूम के पास न जाए पाएत हँ हँ गोबर के जरूरत परत अहाँके हूँ गोबर ओकरा साइड साइड मे छिड़काएल करब ताकि ओकरा की उर्वरक मिल सकै और मतलब मशरूम अच्छा ढ़ंग से विकास कर पायत हूँ आओर हँ ओ आ एकरा न मतलब कच्चा मे भी बेच सकै छी और कच्चा से सूखा कर भी बेच सकै छी ई लम्बा समय तक रह सकै छै जी आ एकर बीज अहाँके मतलब की कोनो मतलब दवा दुकान पर अच्छा सँ मिल जायत ठीक छै जानकारी समझ गेली